बे स्कार्टखौ आं अनलाइनाव बायदोंमोन नाथाय खनसे गाननायावनो गाज्रि जाबाय मोजां मोनासै आं जोबोद लस जाबाय आंहा बे स्कार्टखौ बायनानै